जीअं त असां नंढपण में मुंहिंजी माउ आर रवंदी हुई रवनि खे दमिड़ा हणंदी हुई त असां पंहिंजे पंहिंजे माउ खां ही मां सिखी आहियां मां रवनि खे पंहिंजे घर में घर जे रवनि खे या ऐं मिटु माइटु कोइ चवंदो त आर हड़ी ॾे रवनि खे हणी ॾींदी आहियां ऐं असां कृष्ण जा मुकुट सुठे नमूने ठाहींदा आहियूं नंढा हीअं चकरियूं टेबल कवर हीअं ठाहींदी आहियां हुन ते ऐं मां पंहिंजे माउ खां ई सिखी आहियां कंहिं किताबु मां ऐं यूट्यूब मां न सिखी आहियां